जी आपने किस लिए कॉल किया

जी जी जी

अच्छा क्या दिक्कत है क्या सिम्पटम्स हैं आपको अच्छा पानी भी आ रहा है क्या और आँखों में सूजन भी है लाल भी हो रही हैं और इसके अलावा आपको सर्दी खांसी तो नहीं है जी और सिर दर्द अच्छा धुंधलापन और आपका सर वगैरह तो दुख नहीं रहा तो मैं आपको पहले तो एक होम रेमेडी सजेस्ट करूँगा कि आप जो हैं ठंडे पानी से आँखों को धो और उस पर ठंडे कपड़े की पट्टी रखें जिससे कि आपकी सूजन और आँख से पानी आना बंद होगा

खाने में आपको खट्टी चीज़ लेने से थोड़ा सा परहेज़ करें और आलू भटे हुए इन चीज़ों को लेने से थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि इनसे खुजली चलती है तो आपको और थोड़ी परेशानी हो सकती है जी थैंक यू